असांजे राज्य में अहिड़ो को बि त्योहार न आहे जेको मल्हायो न वञे

जात जा हर धर्म जा सदस्य या इंसान हिते मौज़ूदु आहिनि जीअं त दीवाली हिंदुनि जो त्योहार आहे उहो बि जाम ई धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे ईद मुस्लमाननि जो त्योहार उहो बि ओतिरे ही शान सां मल्हायो वेंदो आहे हिन खां सवाइ क्रिसमस वैसा पंजाबी बि ओतिरा ई आहिनि त क्रिसमस लाइ ईसाई बि ओतिरा ई आहिनि हिन खां सवाइ असां सिंधी आहियूं त असांजे हिते चेटीचंड जे बि ओतिरी ई मौज हूंदी आहे ऐं मुंहिंजो सभिनी खां पसंदीदा जेको त्योहार आहे त चेटीचंड आहे जंहिं में असां सिंधी नचंदा आहियूं टुपंदा आहियूं झूमरियूं पाईंदा आहियूं गीत संगीत हलंदो रहंदो आहे अहिड़ा सभेई त्योहार हिते असां लाइ हर ॾींहुं अहमियत रखंदा आहिनि ऐं असां घटि में घटि पंजाह ॾींहं त्योहारनि में ई मल्हाए गुज़ारींदा आहियूं इहो असांजो सौभाग्य आहे कि असां हिंदुस्तान जी ज़मीन ते पैदा थिया आहियूं जंहिं ते हेॾा त्योहार ऐं हेॾी भाषाऊं हेतिरी जातियूं आहिनि त असांखे हर पल ख़ुशीअ जा माहौल मिली रहिया आहिनि